ہلو رحیم ہوٹل سے بات کر رہے ہیں سر میں نے آپ کو فون اس لیے کیا ہے کہ ابھی ایک گھنٹے پہلے میں نے آپ کے یہاں سے کچھ کھانے کا آڈر کیا تھا جس میں دو قورمے تھے اور چار پلیٹ بریانی تھی اور دو کولڈ ڈرنک تھی اور چار آئس کریم تھی کیا ہے نا سر مجھے جو ہے اس میں کولڈ ڈرنک اور آئس کریم کو ڈلیٹ کرنا ہے کیوںکہ ابھی ٹھنڈی کا موسم آ گیا ہے اور میرے گھر میں بچوں کی طبیعت بہت خراب ہے تو اس لیے گھر میں مشورہ یہ کہ یہ ہوا ہے کہ جو جو ہے ان دونوں چیزوں کو کینسل کر دیا جائے تو آپ ذرا اس کو کینسل کر دیں گے مجھے جتنی جلدی ہوسکے بھیج دیے اور جو پیمنٹ ہو وہ مجھے بتا دیجیے تاکہ میں آپ کو اپنا پیمنٹ کر سکوں اور جتنی جلدی آپ مجھے دیجیے گا مہربانی ہوگی کیوںکہ مجھے جو ہے لنچ کے بعد گھومنے کے لیے جانا ہے تو ذرا اس کا خیال رکھیے شکریہ